हांव शिवण क्लासीक गेल्लें न्हू थंय हांव ब्लावजाचें बीन पॅटर्न शिकलां आनी हेजे एम्ब्रॉयडरीचें बीन पॅटर्न शिकलेलें न्हू तें हांव ब्लावजाचेर पॅटर्न करतां फाटल्यान आनी एम्ब्रॉयडरीचे बीन हांव फुलां करता एम्ब्रॉयडरीचे शिवण हेचे बीन भरपाचे बी विणपाचे बीन हांव ते करता आनी कोणाकय कोणाकल्यानी हांव विचारून घेता वयाचे कशें केला गो म्हाका दाखय म्हाका करपाक जाय बीन म्हणोन हांव तें ताजे कडेन पोवन हांव करून घेता आनी हांव तें करतां आनी आतां तें मोबायलाचेर सगळे पळोवपाक मेळटा न्हू मोबायलाचेर पळोवन हांव ते करता किदें कितें आनी चुडीदाराचे बीन पॅटर्न बिटन ते सगळे मोबायलाचेर पळोवन करता हांव आतां आतां सगळे मोबायलाचेर आहा न्हू आतां पळोवन करूंक मेळटा